असां सिंधी असांखे वॾनि असांखे असांजे वॾनि जे जड़ ते व ॿुधायलु ॻाल्हिनि सां तमामु घणो प्यारु आहे जंहिंखे ॻाल्हियूं असांजा वॾा असांखे झूलेलाल जी पूजा करणु गुरू नानक खे मञणु वॾनि जी इज़त करणु ऐं आबरूअ में रहणु उहो ई वॾो धनु आहे जंहिंखे सम्भाले रखण ई असांजो शानु आहे धरम ई वॾी मिल्कियत आहे माण्हुनि खे कॾहिं बि पंहिंजो धरम ऐं ॿोली विसारणु न खपे ऐं पंहिंजी ॿोली ऐं धर्म ते गर्व फ़ख़ुरु हुअण खपे जीअं त माण्हू पंहिंजो धरमु बदिली करे क्रिशचन धर्म में था वञनि ॿिए धर्म में वञणु पहिरीं त पाप आहे उनखां पोइ धर्मु बदिली करण सां माण्हू सुखी न थींदो आहे उनखां पोइ जीअं त माटेली मां सुखु न ॾींदी आहे तीअं पंहिंजो इष्ट देव बदिली करण सां सुखु न मिलंदो आहे असांखे वॾे हूंदे असांजी मां झूलेलाल जी कहाणी ॿुधाईंदी हुई त असांजो झूलेलाल कीअं जल मां प्रगट थी करे हिंदुनि जी लाजु बचाई ऐं हिंदू धर्म जी रक्षा कई छाकाणि त मिर्ख बादशाह असां हिंदुनि ते तमामु वॾा ज़ुल्म कया उन महिल प्रगट थी झूलेलाल असां सिंधीयुनि खे अची करे दर्शन ॾेई महिर करे ज़ुल्म खां आज़ादु करायो ऐं हिंदुनि जी लाजु बचाई इहे ॻाल्हियूं असांखे हमेशह यादि रहंदियूं आहिनि